नमस्ते सर नमस्ते मैम नमस्ते मैम वह मेरा मैं वह मैं कहे रही थी मैम मेरा खो गया है मुझे चाहिए इसलिए मुझे मैम मैं आ रही थी और उसी से वह भी मेरा घर ही छूट गया कॉलेज जा रही थी कॉलेज में ही छूट गया है सेकेंड बिल्डिंग में लग रहा है किसी ने लिया है फिर मैं किसी ने रख लिया है मैं खोजने गई थी दुबारा वहाँ पर मिला नही किसी ने उसको रख लिया है उसमें मेरे सारे डाकुमेंट्स थे हाँ काम के थे मैम एडमीशन करवाने आई थी मैं कॉलेज में और उसमें मेरे इन्टर मैट्रिक के पूरे डाकुमेंट थे काग़ज़ थे आधार कार्ड पेन कार्ड सारे बैंक के डाकुमेंट्स थे

मैम ग़लती हो गया आपसे बहुत बहुत रिक्वेश्ट है कि आप मेरा खोज दीजिए दिला दीजिए देखिए कैसे भी मिल जाए क्योंकि मैम ऐसा अब शायद कभी भी नहीं होगा फिर भी आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए मेरी मदद करिए

ऊपर वाला ही है थैंक यू मैम